जोंनि बर' रावफोराव जोंनि बर' रावफोरखौ गुबुन हारिफोरा बुजिया जोङो जुदि बेंगलिफोरजों जुदि रायलायनांगौबा जोङो जोंनि बर' रावजों जुदि रायलायनांगौ बेंगलिफोरा बुजिया गावसोरनि भासाजों रायलायनांगौ जायो आरो बेंक अफिस बेफोराव जोंनि बर' लेंगुवेज फ्रा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै हाबदोंबाबो दासिमबो बर' लेंगुवेज खौहाय सोनाय जायाखै बेनि थाखाय

पाब्लिक फ्रा जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोराव प्रब्लेम जायो आरो गुबुन जायगायाव थांनानै बास ट्रेन गाखोनायाव जुदि जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै नोंनि बर' भासाजों जायगानि मुंफोरखौ सोङोबा बेफोरखौ गुबुन प्रब्लेम जायो गुबुन हारिआ खोन्थाफिन्नो रोङा आरो इडुकेसन सेक्टर आव इंलिस मिडियाम निफ्राय बड' मिडियाम आव सोलाय सोल' खालामोबा दा बेफोराव लेंगुवेज फोरखौ प्रब्लेम जायो बर' भासाखौ बुजिया दा जोंनि बर' लेंगुवेज खौ गोबां जायगायावनो बा गुबुन गोबां जाथिफ्रानो बुजिलाया बेनि थाखाय जों बुहुद प्रब्लेम जायो